ग्रामीण क्षेत्रके शिक्षामे सरकार किछु बेहतर कयलक मगर इसकुल के मास्टर सब ग्रामीण क्षेत्रके बच्चा पर ध्यान नहि दै छै जाहिसॅं बच्चा सब के अच्छा शिक्षा नहि मिल पाबै छै ग्रामीण क्षेत्रमे बच्चा सबके अंगरेजीके प्रशिक्षण नहि मिलै छै अच्छा सऽ जाहिसॅं बच्चा सब अंगरेजी नहि सीख पाबै छै आओर ग्रामीण क्षेत्रके मास्टर सब बस टाइम पास करलक इसकुलमे जा कऽ ग्रामीण क्षेत्रमे ग्रामीण क्षेत्रमे बच्चा सब इसलिये नहि पढ़ै छै किये ग्रामीण क्षेत्रमे गरीबी जादा रहै छै आओर ओहि सऽ बच्चा सब कमबै लए चलि जाइ छै ग्रामीण क्षेत्रके बच्चा सब जे भी पढ़ै छै ओ भी प्राइवेट इसकुलमे परहाबै लऽ चाहै छै और प्राइवेट इसकूलमे इसलिये परहाबै छै जाहि सऽ बेहतर शिक्षा मिलै आओर वहाँ पर सब सुविधा उपलब्ध होइ छै सरकारी इसकुलमे बढ़िऑं सुविधा उपलब्ध नहि होइ छै सरकारी इसकुलमे जाहिसॅं कि पानि बिजली ई सब उपलब्ध नहि होइ छै आओर प्रशिक्षण भी अच्छा सऽ नहि होइ छै प्राइवेट इसकुलमे सबकिछु प्रशिक्षण बिजली पानि सबकिछु अच्छा सऽ मिलैत छै